पूर्णियामे रीति रिवाज इएह छै कि एक बच्चाके मुण्डन नहि होइ छै जोड़ा होइके चाही होइके चाही नौआके बोलाबे पड़ै छै तब मुण्डन होइ छै फूआ केश लै छै फूआके साड़ी दै पड़ै छै एक बऽ एक बच्चाके मुण्डन करै खातिर अगर गछै छै तऽ बाबाधाम जहाँ जे गछै छै मन्दिर हुआ जाइके करै छै मौसीके साड़ी दै पड़ै छै बहिनके साड़ी दै पड़ै छै फूआके साड़ी दै पड़ै छै एकरामे केश लै छै फूआ या तऽ नानी नानी ओकर बाद मुण्डनमे अपन रीति रिवाजसँ सभ अपना अपना रीति रिवाज सँ करै छै रीति रिवाज सँ करै छै एकरामे भोज खियाबै लए भोज खियाबै लए आदमी सभ अड़ोस पड़ोसके भी आबै छै पूजा पाठ भी करै छियै परसादी भी सभकेँ वितरण करैले बहुत अच्छासँ करैले अपना रीति रिवाजसँ करैले रीति रिवाजसँ समाजिक तौरसँ करैले